سینٹرل دہلی میں اہم صنعتیں اور معاشی زرعی یعنی زراعت اور سروس سکٹر جو ہیں وہ ہیں ہندوستان پلاسٹکس انڈسٹریز سوتنترا انڈسٹریز آئی ٹی آئیٹیز کمپنیاں وغیرہ